स्वीट्स जा नाला आहिनि भुॻल मावो पेड़ा आइस्क्रीम ऐं पेड़ा ऐं इन काजू कतरी सिङर जी मिठाई नारियल जी मिठाई पैस्ट्रियूं मूंखे जाम वणंदियूं आहिनि हिंट में माचा ग्रीन टी केक पॉप रॉक्स ग्रीन एंड ब्लैक्स डार्क चॉक्लेट्स ईअं जम सभु जाम सुठा हूंदा आहिनि